हांवें नी ऑनलायन टपरवेर कंपनिचें बरें चार प्लास्टीक डबें ऑर्डर केल्लें ऑर्डर करतना बरें उमेदीन ऑर्डर केल्लें बरें आसतलें अशें म्हणून चार दिसांनी तेन्ना जे डबें आयलें तेन्ना पळोवन अशें बरें खुशी जाली ना आनी जशें जशें वापरपाक लागलें तशें त्या डब्यांचें झाकण लागना जालें डब्यांक सकयल्यान फुटलो आनी त्या डब्यांक परत धाडपाची सवलतय नाशिल्ली वोग्गी ऑर्डर केलें अशें पिकासांव जालें